पिछला किछु वर्षमे भारतीय मनोरञ्जन उद्योगके विकास बहुत नीक जकाँ भेल अछि एहिमे मैथिली मैथिलीक अनेक प्रकारक फिल्म नाटक आ उपन्यासके कोना बढ़ावा देल जाय एहि वास्ते बहुत प्रयास कयल जा रहल अछि हमसभ मिथिलावासी चाहै छी जे देशमे मिथिलाक गौरव बढ़ाय आर मैथिलीमे अनेक प्रकारकेँ सामाजिक स्तर पर गाँव घरमे घटि रहल विभिन्न प्रकारक जे घटना अछि शादी विवाह से लऽ कऽ आ जे संस्कारक होइत अछि मिथिलामे तऽ ओकर जे छै से फिल्म के माध्यमसँ बाताएल जा सकैत अछि आ सबके ओहिसे ज्ञान विज्ञान आर प्राकृतिक जे भी तरहकेँ विकास अछि से भऽ सकए एहिके लेल मनोरञ्जन भी अन्य गाँव घरमे मनोरञ्जनकेँ साधन विकसित होए एहिके लेल प्रयास करनाइ आवश्यक अछि